योगा करना शरीर के लिए बहुत लाभदायक है योगा करने से शरीर के बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं जैसे योगा करने से अपन बीमार रहते हैं तो बीमारी दूर कई बीमारियाँ दूर हो जाती है जैसे मोटापा खत्म हो जाता है जैसे खाना नहीं पच रहा है वो खाना पचने लग जाता है कई बार अपने घुटनों दर्द होता है वो ठीक हो जाता है कमर में दर्द होता है वो ठीक हो जाता है और मोटा योगा करने से कई बार अपने अपने को योगा करते देख के अपने चार पड़ोसी अपने के भी स्वास्थ को सुधारने की अपन को कोशिश कर सकते हैं कि भाई हम योगा कर रहे हैं हमारी ये सारी परेशानियाँ दूर हो रही है आप बीमार रहते हो आप भी योगा करो आपकी भी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी आपका के घुटनों में दर्द हो मेरे घर आ जाना मैं आपको योगा करूँ मैं करुँगी आपको लगाऊँगी देखो पंद्रह दिन के अंदर आपका योगा आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा और जैसे आपको खाना नहीं पच रहा है तो आपका खाना ठीक हो जाए खाना पचने लग जाएगा आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है वो वो ठीक हो जाएगा आपके दिमाग पे लोड रहता है दिमाग मतलब नियंत्रण नहीं होता है आप कभी भी कुछ भी बोलते रहते हो तो एकदम आप शांत हो जाओगे यदि आपको कोई दिक्कत हो रही कभी सर दर्द हो रहा कुछ हो रहा है तो ये भी ठीक हो जाएगा बस आप पंद्रह दिन क्लास लगाओ आके मेरे साथ में